मेरे पिंड दा नां जंगलोट ऐ एह् कठुआ डिस्टिक च पौंदा ऐ एह् जंगलां नाल मेरा पिंड भरे दा ऐ इद्धर दे लोक बोह्त मिट्ठे ऐं इत्थैं अनेक जात पात धर्मा दे लोग रंह्दे ऐं इत्थे दे लोक बोह्त ही शानदार ऐं इत्थे दे लोग कोई बी किसी बी किस्म दी भेद भाव च विश्वास निं लिखदे ऐं पढ़े लिखे दे वी ऐं और इत्थै गरीबी दा स्तर वी बड़ा घट्ट ऐ इत्थें दे में जैदातर लोक अच्छी नौकरियां करदे ऐं इस मेरे पिंड जंगलोट दी नीह् राजा जस्सू नै रक्खी सी ते इध्दर अलग अलग जगाह् दे वासी आके बस्से ने इत्तर पंजाब दे लोक वी आए आए हे इद्धर जम्मू दे लोक वी आए इत्थैं जैदातर जसरोटिया बरादरी दे लोक पाए जांदे ने ते ब्रहामणां च इत्थे खजूरिये पाए जांदे ने ते इत्थे दे अलग अलग कमेटी बनी दी ऐं जो कि इत्थे दे लोकां नू ते लोका लोकां ते भलाई दा कम्म करदे ने इद्धर दो मेले होंदे ऐं इक प इत्थें दे मश्हूर बाबा कौड़ा महाराज जी जो कि राजा जस्सू कन्नै शिन्ना हा ते इध्दर दे लोग जसरोटिये संब्याल मनहास बौह्त ही मनदे जैदा उनें इध्दर इक ग्राउंड बी ऐ उत्थै सारे क्रिकेट बाल्लीबाल फुट्टबाल इयो दियां गेमां खेडदे ऐं ते इत्थै हायर स्कैंड्री वी ऐ ते तल दो तालाब वी ऐ कन्नै ही जंगलोट दे कन्नै खड्ड पौंदी ऐ खड्ड दे पार लगेट नां दा ग्रां ऐ ओह्दे जंगलोट दे पिच्छे भेड़बड़ो नां दा ग्रां ऐ ओह् जो कि ज प्हाड़ां च बस्से दा ऐ दूरो नैशनल हाईवे जंगलोट जंगलोट बिच्च बोह्त बड्डे बड्डे स्कूल ऐ आर्मी एरिया ऐ आर्मी एरिया च इत्थै इक आर्मी स्कूल बी ऐ आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि जाना माना स्कूल ऐ जित्थो लोक मैक्स बड़े जैदा बच्चे आफसर निकलदे ऐं और के वी लखनपुर वी ऐ ते इत्थै चार सी ऐस डी कन्टीन आर्मी दियां जित्थो लोक दूरो दूरो इत्थो आर्मी दा कन्टीना तो सस्ता समान लेने आंदे ने ते इध्दर रास्ता वी बोह्त ही अच्छा ऐ इद्धर दी ट्रैफिक ट्रूफ ट्रैफिक सिस्टम बी अच्छा ऐ इध्दर रास्ते बोह्त अच्छे रस्ते इस जंगलोट दे मैह्ल जो राजे दा मैह्ल हा ओह् आह्ले विलुप्त होई गेदा इत्थै पर इक कुछ जगाह् उस राजे दे मैह्ल दे छोटे छोटे कण पाए जांदे ने ते एह् जंगलोट जेह्ड़ा ऐ एह् इक इक सांझा डिस्ट्रिक च आंदी कठुआ सिटी दे कन्नै ही जंगलोट पाया जांदा ऐ इत्थें दे लोक बड़े ही अपने राजे गी मनदे हे राजा जस्सू जो कि इक महान राजा हे पर उना ने इक वारी इक थोह्ड़े गल्त कम्म बी कीते हे बिच्च बिच्च